आंनि गामिया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सयबारि गामि आङो आंनि गामिखौ मोजां मोननायनि जाहोना जाहैबाय आंनि गामिया समायना बिफां लाइफांजों जेरैबो सोरगिदिं समायना साहा बागान रबार बागान जेरैबो जोङो रंजा खुसि बैसागु मागियो जज' प्रग्राम खालामो बिनि थाखायनो आङो आंनि गामिखौ मोजां मोनो